जय झूलेलाल ईअं त समाचार ॿुधण में सुठो लॻंदो आहे ॾिसण में बि सुठो लॻंदो आहे पर अॼु कल्ह घटि लॻिभॻि समाचार ॾिसणु ते दिलि कोन थींदी आहे छाकाणि त सभु हिते ईअं थियो हिते लूटमार थी हिते ईअं मडर थियो हिते ईअं थियो हिनकरे असां उनखे पसंदि न कंदा आहियूं पर जेको पाण खे जेको सेखारे काई ॻाल्हि हूअ ज़रूरु ॾिसंदा आहियूं ऐं घणो करे असां यूट्यूब जो वापिराईंदा आहियूं हिते असांखे कुझु न कुझु सिखणु मिलंदो आहे ऐं रांदियुनि जे बारे में बि असांखे सही जानकारी मिलंदी आहे जय झूलेलाल